हलो कैसे हैं कहाँ जाना है घूमने कहाँ कहाँ जाना है तो क्या गाड़ी के लिए अब फोन किए हैं बुक करने के लिए तो गाड़ी का तो भाड़ा दस हज़ार रुपया है बहुत महंगा है तो आप ही बताइए कितना दीजिएगा पाँच हज़ार रुपए दे दीजिएगा हाँ पाँच हज़ार रुपया और बस देवघर ही जाना है कि और ज़्यादा जगह जाना है तो पाँच हज़ार रुपया में नहीं ना होने वाला है कम से कम आठ सौ कम से कम आठ हज़ार रुपया दे दीजिए

महंगा बहुत महंगा हो रहा है महंगाई

ठीक है तो गर्मी मे कहाँ घूमने के लिए प्ला प्लान बना रहे हैं

बाखकीना का बीस हज़ार रुपया लेंगे चलिए जाइएगा ओह तो कित तो बीस हज़ार नहीं ब पंद्रह ही हज़ार ही दे दीजिएगा चल जाइएगा ओह दस हज़ार कितना दिन रहिएगा दो चार दिन तो वहाँ से कौन सब लोग जा रहे हैं पूरा फैमिली में ही जा रहे हैं कि अकेले जा रहे हैं ठीक है रखते हैं